شہروں کے تحفظ اور معاشرے میں امن برقرار رکھنے کے لیے ہمیں قانون کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ہمیں پرشاسن کا سپورٹ کرنا چاہیے ہمیں کسی بھی قانون کا النگھن نہیں کرنا چاہیے اس سے ہمیں امن برقرار رہے اور ہمیں کوئی بھی دھارمک جلوس یا کوئی بھی دھارمک سے ہمیں کوئی بھی دھارمک جلوس نہیں نکالنا چاہیے جس سے کسی دوسرے دھرم کو دقت ہو اور اس میں شانتی اشانتی نہ ہو اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے کیونکہ ہم ایسا کریں گے تو اس میں ایک دوسرے میں تناؤ ہو جائے گا اور سمپردائک دنگا ہونے کی سمبھاونا ہے ہمیں اس میں پرساسن کو پوری کی پوری سپورٹ کرنی چاہیے سرکار کے قانون کو فالو کرنی چاہیے اس سے ہمیں ہمارے شہروں میں امن و شانتی برقرار رہے